मैं सुबह उठकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुबह ग्राउंड जाता हूँ औ पाँच से छह छ किलोमीटर लगातार दौड़ता हूँ और दौड़ने की गति तेज़ करने के लिए बहुत सी एक्सरसाइज करता हूँ और अधिक से अधिक डाइट भी लेता हूँ और दूसरों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि वे भी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए सुबह उठकर ग्राउंड में जाएँ और दौड़ लगाएँ जिससे कि वे अपने आप को सेहतमंद रख सकें मेरा सबसे मनपसंद धावक यूसेन बोल्ट और जीव मिल्खा सिंह हैं यूसेन बोल्ट दुनिया के सबसे तेज़ धावक धावक हैं जिनको कि हराना काफ़ी मुश्किल है और मिल्खा सिंह एक भारतीय धावक हैं जो कि एक रोह रोल मॉडल हैं